हमलोग उत्तर भारत में रहते हैं हमारे यहाँ का चावल दाल सब्ज़ी खाना बनता है हमलोग का इधर का खाना वही है जैसे सुबह को नाश्ता में रोटी सब्ज़ी खाते हैं उसके बाद चावल दाल सब्ज़ी पापड़ तिलौड़ी खाते हैं और दक्षिण भारत का खाना हमलोग को जैसे वह वहाँ का फ़ेमस खाना है इडली डोसा क्या कहते हैं साम्भर यह सब अब हमारे देश में भी प्रचलित हो रहा है लोग खाना पसन्द करते हैं इसलिए वहाँ के खाने की कैसी विधि है क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं यह लोग हम भी जानना चाहते हैं क्योंकि हमलोग को यह सब के बारे में नहीं जानकारी है हमलोग का इधर जो खाना जैसे बनता है वही के बारे में मालूम है उधर का खाना का हम सीखना चाहते हैं आप लोग उधर का भी बना बताइएगा और इधर का खाना है जैसे हमलोग के यहाँ मछली चावल फ़ेमस है मछली चावल बनाते हैं खाने में और रोटी सब्ज़ी यही सब बनाते हैं उधर के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है इसलिए हमलोग सीखना चाहते हैं क्या कहते हैं इधर का अपना जैसे दाल चावल करैला का तरुआ बनाते हैं बैगन का फ्राइ बनाते हैं पसन्द से आदमी खाता है और उधर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है हमको इसलिए हम चाहते हैं कि हमको बताएँ और जानकारी दीजिए ताकि हमलोग भी बनाएँ खाना पसन्द करते हैं शौक़ खाएँगे और पसन्द करेंगे क्या करें और कहते हैं हमलोग अपना यहाँ का ही खाना बनाने को